नमस्ते हम कह रहे कैप ओएप लगा के गए हो टूट गया है कित्ता लगा के गए तो कैसे लगा के गए हो है ये टूट गया है वो पानी निकल रहा है सब नहीं नहीं ऐसे टूट गया है बच्चे कहाँ है जल्दी से जल्दी ना लगेगा अभी तो दिया है बहुत हैं पैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है एक हज़ार ले लीजिए कम नहीं है मैम नहीं बड़ा नहीं छोटा सा है तो कल आ जाओ कितने बजे तक आ जाएँगे सात बजे ठीक है आ जाओ